हम गाछी रोपे मे रोपे के मदद कयलियै भेले की गाछी रोपेला बतेलिए की गाछी रोपे मे हमनी के चाहे सागवान के गाछी रोपे के लेल अहाँ गड्ढा खन दू एक गड्ढा एक फीट तर गड्ढा खन के ओहिमे गाछ के लगा दू ओकरा बाद बढ़िऑं से मिट्टी के डाल दू दबा दू आओर ओकरा बाद पानि डालू रोज सुबह शाम ओकरा भरपूर पानि दिऔ पानि जब गाछ लाग जायत तऽ अहाँ ओकरा महिना मे एक बेर पानि दी कोनो पेड़ पौधा लगाबै छै तऽ लोग वैसे ही करै छै बगल मे एगो लाठी या लकड़ी गारि देलक जैसे पेड़ सीधा रहे झुके ना आओर लाठी ना गारला के बाद होइ छै की थोड़ा सा भी हवा आयल तऽ गाछी झुके लागल हिल गेल गिर गेल एहिके लेल लोक लाठी गारि दै छै इहे सब हम बतेलिए

आमों के पौधा लगबै छै तऽ लोग एसे ही बगल मे लाठी गारि दै छै वैसे ही गड्ढा खुनि के आम के गाछी भी लगा देलक लोक इहे सब होइ छै